नैबे सनाया जोबोद मोजां बे सनाखौ आङो लाबोदों बेंथल बाजारनि सिनाखि सनायारि मनज बिनिफ्राय आङो बायनानै लाबोदों बे मडेला ओरैबायदि मोजां आं ओरैबायदि मोजां मोनो बेखौ माने बे मडेलखौ दासिमबो गोबां मानसियानो इउस खालामाखै बेनिखायनो आङो मोजां मोनो आरो सनायाबो ओरैबायदि जि बेखौ गानबाय थाब्लाबो सनायाबो दुगैनायफ्राव गानब्लाबो बेयो डिसकालारबो जाया रंगबो खारना आरो बेबादि गिलिरबो नङा आरो खोमाफ्राबो बेखौ गानब्लाबो माने जेबो हायख्लायनाय मानाय जायाखै आरो माने रेजें ओरैबायदि नायनो सुन्दरि बे सनाया गोबां मानसियानो हामजायो नैबे सनाखौ नों बबे दखानाव दाहोआ बबेनिफ्राय लाबोदों ओरैबायदि मोजां माथो आंनि सनायालाय बेदि नङा होननानै गोबां मानसिफ्रा बुङो फसायो आं बुंदों नोंसोरो बानायोब्ला सनाखौहाय नोंसोरो जाहा थाहा बेबायदिनो सनारिफोरनाव सनाखौ हादोलाबायनो नाङा मानोना गोबां मानसिफ्रानो सनाखौ आजिखालि थगायो बेबादिनो नोंसोरो दाहोयोब्ला नैबे बेंथल बाजारनि जि मनज बिथांनि दखानाव नोंसोर दाहो हायोब्ला नोंसोरो आंजों लोगोसे थांफानानै बेबायदि मोजां सना नांगौ होननानै नोंसोर बानायनो हागोन आंबो सानबावदों जे नै नैबे सनाया बिराद मोजां हायोब्ला आङो बेबायदिनो फिसाफोरनो जरासे दाहोनानै दोनबावसिगोन नामा उनफ्राव बेफोरबायदि सनाखौ मोननो थांनाय नङा होननानै आं सानो